ٹیکنالوجی ہمارے سیکھنے اور خود کو تعلیم دینے کے طریقوں کو بہت سے طریقوں سے بدل رہی ہے یہ ہماری تعلیم کو اور زیادہ دلچسپ بنا رہی ہے دور دراز کی تعلیم کو زیادہ قابل رسائی بنا رہی ہے اور ہمیں تعاونی طور پر کام کرنے میں مدد کر رہی ہے ٹیکنالوجی ہماری تعلیم کو زیادہ دلچسپ اس طریقے سے بنا رہی ہے کہ ہمیں مختلف قسم کے مواد اور تجربات تک رسائی فراہم کرتی ہے مثال کے طور پر ہم وڈیڈیو گیمس اور تھری ڈی موڈل کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں یہ مواد ہماری تعلیم کو زیادہ جذباتی طور پر شامل کر سکتا ہے اور ہمیں نئی چیزیں سیکھنے میں مدد کرسکتا ہے ٹیکنالوجی دور دراز کی تعلیم کو زیادہ قابل رسائی بنا رہی ہے یہ آن لائن کلاسز اور ڈیجیٹل مواد فراہم کرتی ہے اس سے لوگ دور دراز کے علاقوں یا معاشی مشکلات میں مبتلا ہونے والوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے ٹیکنالوجی ہمیں تعیلم تعاونی طور پر کام کرنے میں بھی مدد کرتی ہے مثال کے طور پر ہم آن لائن فورمس سوشل میڈیا اور واٹس وائس چیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرسکتے ہیں یہ طریقے ہمیں دوسرے لوگوں سے سیکھنے اور اپنی خیالات اور علم کو دوسروں تک شیئر کرنے میں مدد کرسکتے ہیں خلاصہ یہ ہے ٹیکنالوجی ہمارے سیکھنے اور خود کو تعلیم دینے کے طریقے کو بہت سے طریقوں سے بدل رہی ہے یہ ہماری تعلیم کو زیادہ دلچسپ قابل رسائی اور تعاونی بنا رہی ہے